बागवानीके तऽ बहुत बड़ा शौक अछि आओर बहुत बड़ा प्रेरणा अछि ताकि बागवानीसंँ हर प्रकारके साग सब्जी लगाबी फल लगाबी आम अमरूद पपीता लीची ईसभ बागवानीमे लगाबी बाल बच्चाकेँ आबे वला भविष्यके वास्ते बागवानी लगाए कऽ फल लगाएकऽ बाल बच्चाकेंँ भविष्यकेँ बनाबएकेंँ अपन एक साधना अछि आर साथ अखन जे स्थिति छै बागवानीके जहाँ तक बागवानीसंँ परिचित बहुत परिवार जे छै ई मिथिलाके कल्चरसे जुड़ल छै आ मिथिलाके कल्चरसे बागवानीमे साग सब्ज़ी फल दाना सब चीजके व्यवस्था भए जाइत छथि ओहिसँ एहि मिथिलाके लोक अपन निर्वाह करए छथि